मैंने जो है अपने जो स्वा स्वास्थ को फ़िट रखने के लिए कई बार जो वैकल्पिक रनिंग जो वर्कआउट है वो भी आज़माया है और जो ट्रॉल ट्रेल रनिंग है या फिर हम उस को स्प्रिंग इंटरवल भी कहते हैं जिस से हम दौड़ते हैं वहाँ पर साइकिल नुमा होता है वहाँ पर हम खड़े खड़े एक प्रकार से दौड़ लगाते हैं इस से भी हमारे स्वास्थ है वो बिल्कुल अच्छा रहता है और हम फ़िट महसूस करते हैं तो इस प्रकार से मैंने भी कई तरह से कई बर्कआउट कर के फिर और कई मेहनत कर के रनिंग कर के रनिंग में भी कई हिस्सा ले कर अपने स्वास्थ्य को है जो अच्छा रखा है उसको और जो स्वास्थ्य मेरा उसको अच्छा मतलब उस उसको अच्छा रखने में मुझे मेरी मुझे इस से मदद मिली है रनिंग वर्कआउट से जो इस लिए जो रनिंग वर्कआउट है सब से अच्छा यही स्रोत है स्वास्थ्य को अच्छे से रखने के लिए क्योंकि इस में है जो जो हम जिस प्रकार से दौड़ लगाते हैं तो इस प्रकार से सारे मांसपेशियाँ और जो शरीर है वो बिल्कुल से तरोताज़ा हो जाता है एक तरह से तो बिल्कुल ही हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है जो हमारे जो भी शरीर की जो भी परेशानी होती है वो बिल्कुल ही बहुत कम हो जाती है इस लिए रोज़ाना रनिंग वर्कआउट करने से हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है और इस से हमें और इस से मुझे मेरे स्वास्थ्य पर काफ़ी मदद भी मिली है